हेलौ सोर नोंलाय हा बनदक लाग्रा ए होयो आङो आं नङा नै न' खाथियावनो दं बारि दुइ बिघाल' होनो नागिरदों दामा बिदिनो ट्रिस हाजारसो होनदोंमोन आं बिघायाव औ मोनबा सारि बोसोरसो होगोन आं नङा हानि दामा ओरैनोबा बारायगासिनोसो दङ होनब्ला माब्ला फैगोन नायनो हा मा बांद्राय बायनोसै होनबालाय बेसेबां फसिस हाजारसो औ दे होनबा जागोन दा नों माब्ला फैयो नों फैबानो जाबाय दे जागोन

औ

दे बुथुम ग्रोदो नांगौथ' आरो फैसाखौ औ दे दे जागोन

दे दे होला होला रावनोबो होला औ दे नोंजों रायलाय खाबाय होला औ जागोन

औ दे जायो दे जागोन